دہلی میں لوگ زیادہ تر اپنا ٹائم ایسے فارغ کرتے ہیں ریلس بنا کر فرینڈس کے ساتھ گھومنے میں اور دہلی کی نئی نئی جگہوں کو دیکھنے میں اور زیادہ تر لوگ پینٹنگ کرنے میں اور ڈرائنگ بنانے میں اور گیم کھیلنے میں اور زیادہ تر لوگ پب جی کھیلنے میں اور لوگ دہلی کے مشہور جگہوں پر جانے میں لوگ اپنا وقت فارغ کرتے ہیں اور لوگ فیملی کے ساتھ گھومنے جا کر اپنا ٹائم فارغ کرتے ہیں اور فن کرنے میں ایسے ہی لوگ دہلی میں اپنا وقت فارغ کرتے ہیں